अॼु मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त मोबाइल मां घणेई फ़ाइदा आहे घणेई नुकसानु आहिनि मोबाइल जे करे पहिरियों मां ॿुधाइण थो चाहियां फ़ाइदा फ़ाइदा इह आहिनि की मोबाइल मां माण्हू अॼु घणेई पैसा ठाहे सघंदा आहिनि उन्हनि खे गेमुनि जे रस्ते पैसा ठाहे सघंदा आहिनि इंस्टाग्राम ते रील्स विझी करे माण्हू घणेई पैसा ठाहे सघंदा आहिनि यूट्यूब ते व्लोग ठाहे करे नाश्तनि जा व्लोग डोली नाश्ते जो हाणे जो हिकु व्लोग आयो हुयो उनमें ॾेखारियो हुन त उह दालि पकवान कीअं विकिणीदो आहे दालि पकवान विकिणण खां पोइ उन जा उन माण्हू अॼकल्ह आशीष चंचलानी व्लोग ठाहे करे ठाहींदो आहे मोबाइल मां अलाए घणेई नमूने जा फ़ाइदा आहिनि मोबाइल हिकु ज़रियो आहे इन्सानु खे की हिकु हंधि खां ॿिए हंधि इन्सानु फ़ोन ते ॻाल्हाए सघंदो आहे वीडियो कॉल करे सघंदो आहे इंस्टाग्राम ते वीडियो चैक करे सघंदो आहे ऐं इंस्टाग्राम ते ॻाल्हाए बि सघंदो आहे मोबाइल अॼु जाम सुठो ज़रियो आहे की माण्हू हिकु हंधि खां ॿिए हंधि ॻाल्हाए सघे जीअं त सुठे ॻाल्हियूं सिखे ऐं माण्हू वीडियो ठाहे करे व्लोग ठाहे करे इंस्टाग्राम यूट्यूब व्हट्सअप ते विझंदा आहिनि जीअं अलॻि अलॻि माण्हू ॾिसण ऐं हिन मां केतिरा ई माण्हू चवंदा आहिनि की गेमिंग में बि सुठो हूंदो आहे मोबाइलिनि जूं गेमिंग जीअं त पबजी मिनीमल शा कई अलॻि अलॻि टाइपनि जी मोबाइल निकितियूं आहिनि जीअं त सैमसंग कंपनीअ मोबाइल आहे एम आइ कंपनीअ जी आहे मोबाइल अलॻि अलॻि टाइप कंपनी मोबाइल आहिनि पर मोबाइल मां एतिरा फ़ाइदा हूंदा आहिनि ऐं त नुक़सानु बि हूंदा आहिनि जीअं त नुक़सानु इअ आहे त माण्हू अगरि वधीक देरि मोबाइल हलाईंदो त हुन मां एतिरो हुन जा जेके रेडिएशन हूअ माण्हू जे अख़ियुनि में लॻंदा त माण्हुनि जूं उन जूं अख़ियूं ख़राब थी सघंदियूं आहिनि अख़ियूं ख़राब थी सघंदियूं आहिनि पर माण्हू सम्झनि त सुठो आहे न त हुनजो तबियतु ख़राब थी सघंदी आहे मोबाइल जे करे माण्हू अॼकल्ह जाम सुठो साबितु थियो आहे की मोबाइल सुठो आहे पर नुक़सानु बि त आहिनि उन मां माण्हुनि खे उ फ़ाटी सघंदो आहे ऐं उखे वधीक देरि यूज़ कंदासि त उन चार्जिंग ते यूज़ थी सघे त मोबाइल न यूज़ कयो छाकणि त चार्जिंग ते हलाइण सां माण्हू जी बैटरी जेकी आहे हूअ फ़ाटी सघंदी आहे बैटरी फ़ाटी करण जे करे हुन माण्हू जो कुझु बि तबियतु ख़राब थी सघंदी आहे माण्हू के मोबाइल घटि हलाइणु खपे ॾींहुं में भले ॾेढ कलाक कलाकु हलाए हूअ सही आहे पर एॾी बि देरि मोबाइल न हलाइणु खपे छाकणि त माण्हुनि जी तबियतु हुनमें ख़राब थी वेंदी ऐं माण्हू ख़राब